पिछले कुछ सालों में भारत में स्टेज़ शो कॉमिडीयन यूट्यूब इस पर नौकरियाँ बहुत बढ़ी हैं अभी यूट्यूब सबसे ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पर लोग ब्लॉग बना कर लाखों कमा रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाते हैं दस दस मिनट के बारह बारह मिनट के और महीने पर अच्छा खासा कमा लेते हैं ब्लॉग भी लोग बहुत तरह के बनाते हैं कुछ लोग खाने से सम्बंधित बनाते हैं कुछ जो दैनिक जीवन में अपने काम करते हैं उससे सम्बंधित कुछ लोग घर को सजाने संवारने के ब्लॉग बनाते हैं इसके अलावा कुछ यूट्यूबर होम रेमेडिज़ देते हैं वो लोग छोटी छोटी इसके अलावा रील्स भी बनाते हैं रील्स बना बना कर खूब पैसा कमा रहे छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे यूट्यूब पर पढ़ाई से सम्बंधित भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों को घर बैठे ही सब उपलब्ध हो जाता है यूट्यूब पर उनको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नही पड़ती तो भारत के जवान लड़के लड़कियाँ भी आजकल सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से पैसा कमा रहे और इन्हीं चीज़ों में अपनी नौकरियाँ ख़ोज रहे हैं